ہیلو سلام علیکم کھانا بنانے والی بول رہی ہو کیا سب بنائی ہو کیا سب بنائی ہو کیا سب ہوں ہوں ٹھیک ہی ہے کھسی بن جائے گا اتنا مہنگا پلیٹ لیجیے گا پندرہ سو میں تو سب جگہ مل جاتا ہے سادہ کھانا کا ایک ہزار پڑتا ہے مچھلی آ وغیرہ بنوانا ہو تو کون سا مچھلی بنا کر دیجیے گا جیسے کہ ریہو واہ ایک ہزار لگے گا ہری سبزی وغیرہ بھی بناتی ہیں اس کا کیسے ہوگا اتنا کتنا اور پانچ سو پڑے گا ہمارے پاس پتہ ہے ای دو چار لوگ بیمار ہے تو سادہ کھانا ان لوگ کے لیے مجھے چاہیے اس کا کتنا پڑے گا چار پانچ جن کا دو ہزار روپیہ لیجیے گا ایک پلیٹ کھسی کا ہے چاول وغیرہ بھی رکھتی ہیں ٹھیک ہے تو شام میں ہم آئیں گے سب چیز لے لیں گے پیک کر کے سب رکھیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم